ایک سیاح کو علی گڑھ میں گھومنے کے لیے کافی کم خرچے میں وہ پورا علی گڑھ گھوم لے گا پورا یونیورسٹی گھوم لے گا پورا علی گڑھ قلعہ گھوم لے گا اس کو بس کم سے کم چار پانچ سو ہونا چاہیے جیب میں وہ کا ساٹھ کے آٹو والے لے لیں گے یا رکشے والے لے لیں گے اور وہ اس میں کچھ کھا پی بھی لے گا اور چاہے تو کہیں ٹھہر بھی سکتا ہے کافی آسان چیزیں اے یم یو ہے بہت بڑی یونیورسٹی ہے اس کو گھومنے کی وہ اس کے چار پانچ کلو میٹر کے ریڈیس میں اچھے سے ڈپارٹمینٹ ہیں اچھے سے مونیومینٹس ہیں قلعہ ہے علی گڑھ کا وہاں بھی کافی لوگ آتے ہیں کافی سیاح آتے ہیں گھومتے ہیں اس کو ایک امپیرر نے بنایا تھا ویسے کافی چیزیں اویلیبل ہونے کے لیے اور کافی کم خرچ میں علی گڑھ گھوما جا سکتا ہے کوئی زیادہ کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں چار پانچ سو اگر جیب میں بھی ہوں تو آسانی سے بس گھوم لے گا رکشا سے یا چاہیں تو پیدل بھی گھوم سکتے ہیں زیادہ مناسب تو رہے پیدل ہی گھومنا تاکہ وہ اچھے سے چیزوں کو ایکسپلور کرسکیں اچھوں کو دیکھ اچھے سے دیکھ سکیں اور وہ کچھ پیسے جو خرچ ہوں گے کھانے پینے میں ہوں گے اور اور کسی دوست احباب کے پاس ٹھہر گیا تو رہائش کے پیسے بھی نہیں لگیں گے اسی اسی طرح کافی کم پیسے میں پورے سیاح علی گڑھ میں گھوم لے گا